سینٹر دہلی ضلع میں اہم طرح کے سماجی روایات ہوتے ہیں یہاں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی ان کے الگ الگ رواز ہوتے ہیں مختلف طور پہ اور مسلمانوں میں عید بقرعید وغیرہ اور تہوار منائے جاتے ہیں اور پنجابیوں میں لوہڑی وغیرہ اور کیا نام ہے گرونانک ڈے وغیرہ منایا جاتا ہے ایسی عیسائیوں میں ٹونٹی ففتھ دسمبر منایا جاتا ہے ہر مذہب میں الگ الگ رواج ہیں الگ الگ طریقے ہیں ہیں دہلی کے اندر ہر طرح کے ہندوؤں میں چھٹ پوجا وغیرہ بنائی جاتی ہے اور رام نومی وغیرہ دسہرہ ہر طرح کا مذہب ہے ہر طرح کا رواج ہے یہاں پر الگ الگ رواج ہے مذہب بھی الگ الگ ہیں اس میں مشغول رہتے ہیں